जोङो दा ना गुरनो मानि जोङो ना सारनो जों थांसिगोन दा जों फुङाव सिखाथनानै जोङो सिथ्ला सिबनांगौ जों गोबोर गारनांगौ बेबायदिनो जाखाङै लोंखाङै जोङो जों ना साथनो थाङो जों दैफ्राव बबाव मोनो बबाव मोना जोंनि नाफ्रा बबाव दं बबाव गैया मानि दुब्लिफ्राव एबा दैफ्राव दंग'फ्राव बेफोरबायदि जोङो गोबांथार बेबायदिनो नागिथनै नागिथनै गावबागाव माबानि थाखाय जोङो नागिथनांगौ जाहैयो मानि जोङो थोरसि लांबाय खबाइ लांबाय जेखाइ लांबाय बेफोरबायदि जों लांनानै मानि जोङो साथहैनांगौ बबे दहलायाव मोनो बबे दहलायाव मोना अबे दैयाव मोनो अबे दैयाव मोना जोङो जों सारहैनांगौ बिनिफ्राय जोङो बालायाव एबा अन्थाइयाव जों अन्थाइयाव जोङो नाथुरखौ जोङो मा खालामो आथिंजों जोङो गाहुद्रुनो जों आथिंजों गाहुद्रुनोब्ला जोङो मोजां इदिनो एक दुइ तिन घन्टामान जों थानानै जोङो बे नाथुरखौ जोङो जों गुथनानै जोङो खबाइसे मोनो जों खबाइसे मोननानै जोङो बेखौनो जों आरामसे जों सामख'नानै मोजां खालामनानै अन्थाइखौ गारनानै जोङो आरामसे सुनानै आरो अन्थाइफोरखौ बालाफोरखौ साम'फोरखौ जोङो गारनानै जोङो मोजां साफा फोसाबनानै जों माखासेखौ जोङो न'आव दोनो माखासेखौ जोङो खरसनि थाखाय जों फानो बिदि आरो आरो बेबायदिनो जोङो बेखौ फानखांनानै जोङो मैगं थाइगं बेबायदिनो लांफिननांगौ जायो आरो जोङो आरो बेबायदिनो बेलासियाव जोङो थांनानै जोङो आरोबाव जोङो जे लांबाय लाफि बेबायदिनो जोङो दोननानै जोङो सारसनो सारसननानै बिजोंनो माने इदिनो एक केजि एबा आदा केजि जोङो इफोरबादिखौ जोङो मोननाय जायो ओमफ्राय आरोबाव बेबायदिनो जों बेलासि सम जायोब्ला आरोबाव जोङो नाखौ जोङो सारहैबावो जोङो सारहैनानै आरबाव जोङो मोनोब्ला माबानानै फोसाबनानै जोङो आरोबाव जोङो दखानाव जोङो लाबोबावो माखासेखौ जानो दोनबाय माखासेखौ जोङो जाबाय बेफोरबायदि जोङो खालामो दा गोबांथार बेबायदिनो दै दै जोङो नागिरनानै जोङो बबेयाव दै ना थायो बबेयाव ना थाया जोङो एफोरबायदियाव जोङो सोग्रोमबायनानै जोङो नागिरबायनानै जोङो खारफ्राव जोङो गुदनो एबा जोङो जे दङ लाफि बे लाफिजोंनो जोङो जों गोबांथार बेबायदिनो लोगो दोगो जोङो हयो जोङो मोनो खांख्राइफोर मोनो नाथुरफोर मोनो बेखौ जोङो जों जानाय जायो बिदिनो माखासेखौ जाबाय माखासेखौ फानबाय बेफोरबायदि जों खालामो आरो जोङो सानदुं गोसाब्ला आरोबाव जे दुब्लिफ्राव नाफ्रा थैनानै थाजोबनो थैनानै थाजोबब्ला जों मा दै गुदुं गाब्रबनानैब्लाबो जोङो नाफोरखौ बोथियाफोरखौ जोङो मोननो हायो दा बेफोरबायदि मोनोब्ला जों आरामसे फोराननानै दुइ तिन मासा जों आरामसे जोङो फुङावबो जानो हाबाय सानावबो जानो हाबाय बिदि खालामनानै जोङो जानो हायो गोबांथार बेबायदिनो उम दहलाफ्राव दैफ्राव जोङो अबेयाव ना थायो अबाव ना थाया गोबांथार जों साननायफोरजों जोङो नागिथ नागिथनानै जोङो जानांगौ जाहैयो ओरैनो दानि आजिखालि ओंखाम गोजा जाया नाफोर नङाब्लाबो बेदरफोर नङाला जोङो जाया बिनिखायनो जोङो बेफोरबायदि नाफोरखौ एखे अबाव मोनो अबाव मोना अबे दैयाव थायो अबे दैयाव थाया जोङो गासैनावबो जोङो ज'ज' लोगो दोगो बिदिनो नागिर नागिरबायनानै जोङो बेबायदिनो जों सारबाय सारबाय जोङो जोंनि जानांगौनि थाखाय जोङो दैज्लांसेखिनिखौ जोङो बुथुमनानै लानांगौ जाहैयो जों बुथुमलासो जोङो जों मोनजाबाय न'आव मोनजाबाय थाबाय बायनोबो गबाय जोङो बेफोरबायदिनो जानानैनो जोङो थांनानै दं आरो बेफोरबादि जोङो ना सारनाय बेफोरबायदि साम' खननाय बिदिनो खांख्राइ हमनाय बिदि गासैखौबो जोङो जानायनि लाहार फाहारखौ जोङो बेबायदि नाफोरखौ जों माबानाय जायो आरो सोरनिबा बेबायदिनो दै दंग'फोर रानो बे दंग'फोर राननायाव जों गोबांथार बिदिनो नाफोरखौ जोङो ससे साथब्लानो ससे थेलानो माने जोङो मोननाय जायो आरो बेखौनो सारनानै जोङो बेबायदिनो फोराननाय जानाय मावनाय दांनाय गासिनबो मानि जोङो बिदिनो संसार बिदिनो जानाय जायो बिदिजोंसो जोङो सोलिनो हायो बिनिखायनो जोङो दानि आजिखालनि ना सारनाय जोङो जेखाइजों सारसननो थोरसि लायो खबाइयाव बेबायदिनो लखबबाय सुबोबाय बेबायदिनो स्र' खालामबाय बिदिनो जोङो इदिनो ना गुरला गोबांथार खस्थ' एबा गोथौ बबेबा खारफ्राव बबेबा माबाफ्राव खोस्लिफानफ्राव बिदिनो गोबांथार ना बामिफोर नाथुरफोर खांख्राइफोर मोननाय जायो आरो बिनिखायनो जोङो दा ना गुरनानै गोबांथार बेबायदिनो जायो गोबां बिदिनो फान फाननायबो जायो बिदिनो जों नाथुरखौ गुरनानै जोङो गोबांथार बेबायदिनो जमायनानै दोननानै सेरबा एबा सेरथाम एबा सेरनै बिदिनो जोङो ज' खालामनानै जोङो दोननानै माखासेखौ जाबाय माखासेखौ फानबाय बेफोरबायदि खालामबाय थायो आरो जोङो बिदिनो जोंनि सोलिनांगौखाय जों माखासेखौ जायो ओमफ्राय माखासेखौ फानो बेफोरबायदि खालामो आरोबाव बिदिनो जोङो दै गिदिर जाब्ला दै गिदिर जानानै रानथेनायफोरखौ जोङो गोबांथार नाफोरखौ जोङो हमनो हायो आरो गोबांथार मोनो ज'ज' थांनानै बेफोरबायदि रानथेनानै थायोब्ला बबेबा दंग'फ्राव बबेबा माबाफ्राव जामफैफ्राव बिदिनो जोङो हमानै जोङो जानो मोनो आरो बिदिनो गोबांथार जोङो बेबायदि अबाव मोनो अबाव मोना गासिननावबो जोङो नागिरनांगौ जाहैयो जानांगौ जाहैयो बिदिनो बिदिनो खालामबाय जोङो थानांगौ आरो